हॅं आइ मेन छलै हम तीने बजे सॅं आबि गेल छलियै अओर प्रैकटिस तँ बुझले अछि बच्चा सबके प्रैकटिस रोज एकदम चारि पाँच घन्टा करबै छियै आ अपनहुँ ओहि सङ्गे लागल रहै छियै आँ हॅं भोर कए तँ टाइमिंग छै मतलब भोर कए पाँच बजेसॅं बच्चासब गराउण्डमे आबि जाइ छै तँ बुझले अछि जे दिन कए कते रौदा रहै छै तँ पाँच सॅं आठ नओ बजे तक ई वाटसन इसकूल पर होइ छै बुझलियै वाटसन इसकूलके तँ अपन सबके गराउण्ड पर तँ बुझले अछि जे कते नीक गराउण्ड छै तँ बच्चासब भोर हॅं हॅं ई बहुत पुरान हेतै लगभग अहाँके सएओ सालके गराउण्ड हेतै आर हॅं हॅं तऽ ई तऽ अहाँके बच्चासब ई एहि गराउण्ड पर खेलि खेलि कए बिहार रनजीमे सेहो गेल छथि हॅं दू चारिगो बच्चा हॅं हॅं हम हमसब एहि गराउण्ड पर सिखलियै आ इएह गराउण्ड पर सीखि कए एगो नीक खेलाड़ी छलियै औ किसमत ठीक नहि छलै आ नहि टीम इण्डिया तक नहि पहुँचलियै ओ अलग गप छै तँ फेरो बादमे हमसब एगो टीम बना कए नया नया जे खेलाड़ी छै खेलऽ चाहै छै जे आ आ इण्डिया टीममे जाय चाहै छै ओकरा सबके लेल हमसब ट्रेनिंग सिखबै छियै एतऽ वाटसन इसकूल मधुबनीमे आ हॅं हॅं इएह हमरे विद्यार्थी ई विद्यार्थी जे छलै दूगो ओ एतहि एतहिसॅं ओ दुनू खेलाड़ी गेलाह ई सब ई जे एखन देखै छियै दूगो अछि जे ठाढ़ अछि सामनेमे ओ ईहो बहुत नीक बौलिंग करै छथि बहुत नीक आ एकरो हॅं इएह इएह इएह इएह लड़का जे सामनेमे नहि अहि देखै छियै प्रैकटिस कऽ रहल छै वएह वएह बहुत नीक देखबै एक दिना ई जरूर अँ बिहार की ई टीम इण्डियामे जरूर खेलतै देखैत रहबै अहाँ बढ़िऑं हुनर छै बापरे मधुबनी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कए बुझियौ नम्मर एक गराउण्ड क्रिकेट के लेल परफैक्ट गराउण्ड छै हॅं हॅं हॅं हॅं जे कोनो बच्चा अगर अहाँके आसपास अछि जे नीक खेलाड़ी छै अगर सीखऽ चाहै छै तँ लऽ कऽ आउने किए नहि अबै छी भोर साँझ आउ प्रैकटिस करतै एतयसँ चयन हेतै बढ़िऑं खेलतै चलू ठीक छै ठीक छै ठीक छै काल्हि आबै छी ठीक